مائی سیكنیڈ پروڈكٹ از كُرتی اور كُرتی مجھے بالكل بھی صحیح نہیں لگی اتنا ایک تو ڈھیلا كُرتا تھا اور اُس كی فٹینگ بھی نہیں تھی جس ٹائپ كا چاہیے تھا مجھے وہ كُرتی اُس ٹائپ كی نہیں تھی اُس میں سائیڈ سے كپڑا نكلا ہُوا تھا سِلائی بھی ٹھیک سے نہیں ہو ركھی تھی كُرتی كا كام بھی اچھا نہیں تھا مجھے الگ ٹائپ كی كُرتی چاہیے تھی جس كی فٹنگ اچھی ہو كُرتی بھی ڈیزائن میں اچھی ہو ڈیزائن میں نہ تو وہ ڈیزائن میں اچھی تھی وہ كُرتی نہ ہی اُس كی فٹینگ اچھی تھی اور جس ٹائپ كی مجھے اُس كی بازو چاہیے تھی وہ بازو بالكل بھی ویسی نہیں تھی بہت عجیب سا اُس میں كام ہو ركھا تھا كپڑا نكل رہا تھا مطلب بہت عجیب سی سلائی ہو رہی تھی اُس میں آگے پيچھے دونوں طرف سے برابر بھی نہیں تھا اونچا نیچا ہو رہا تھا اور جو نیچے كی سائیڈ تھی وہ پھٹی ہوئی بھی تھی سِلائی اُس پہ سے ہٹی ہوئی تھی سِلائی نہیں ہو ركھی تھی وہاں پر اُس كا كام بھی اچھا نہیں تھا مجھے وہ كُرتی بالكل بھی پسند نہیں آئی